अ दङ ओरैनो दे टिउसनखोथ' अ आं टिउसनखोनो लाबाय थादों अ लाजागोन औ गासै साबजेक्टखोनो लानाय जादों मालानिफ्राय होनो सान्दों पन्द्र' दिनाव तिनस'के लादों औ सप्तासेयाव जेनेबा सानब्रै बा सानथाम बिदि लानाय जागोन होगोन नामा अ अ बिदिब्ला लानाय लागोन लानाय जागोन बेफोरखोबो गासै साबजेक्टखोनो लानाय जागोन जेनेबा मालानिफ्राय होयो

औ सप्तासेआव सानथाम लानाय जागोन औ औ पन्द्र' दिनाव तिनस'के लागोन आरो थामजौके दे गाबोननिफ्राय जेनेबा हगारहरब्लानो जागोन औ जेनेबा समबार मंगलबार बुधबार बिस्तिबार

औ औ औ औ सिरियेलयै लागोन औ औ औ जागोन दे ओ होमब्ला दा मा खालामना दङ

अ होमब्ला बिनिया क्लासआ बेसेबां जाखो अ

फरायनो अ अ दे होमब्ला ना अ दे गाबोननिफ्राय हगार हरब्लानो जागोन अ दे